खारनाया मोनसे मख'जाथाव वार्कआवोट बे वार्कआवोटनि जोहै जोंनि देहाया गोबां मुलाम्फा मोन्नो हायो खारनायखौ जों बायदि रोखोमै मावफुंनो हायो जेरै उदां फोथाराव खारनाय उदां लामायाव खारनाय बेफोरनि अनगायैबो मख'जाथाव आथिखाल मुगानि वार्कआवोटआ जाबाय ट्रेलाव खारनाय एबा स्पेन इन्टारप्राइस आं गावनो बेफोर वार्कआवोटखौ खालामफेरदों जायनि जोहै आङो गोबां मुलाम्फा मोन्नाय बायदि मोनदों मानो होनोब्ला खारनाय वार्कआवोटआ जोंनि देहानि गासै अंगफोरखौ मोजां एकसार्साइस जाहोयो बेनि जोहै जोंनि थैनि खारसारथायफोरा थियै थायो जोंखौ खामानिफोर मावनो गोसो गुदुं जाहोयो अलसिया मोनदांथिखौ खारहोयो बेनि अनगायैबो जोंनि सान्नाय हान्नायफोरखौ थि लामाजों लाङो आरो खारनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि देहानि नांनायनि बांसिन मेजेम आरो नाङै मुवाफोरखौ देहानिफ्राय सिगारनाय राहाजों गारगारनो हानाय राहा जायो बेफोर बायदिनो खारनाय वार्कआवोटआ जोंनि माखासे बेरामफोरखौबो सोखानो हायो जोंनि सिगारनाय बिथिङाव हेंथा मोनाय देहायारि जारलाखौबो खारनाय एकसार्साइस एबा वार्कआवोटनि जोहै थियै लाखिनो हानाय जायो आरो देहायारि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनायाव हेफाजाब होदों आं गावबो बे वार्कआवोटखौ खालामनायनि गेजेरजों देहानि बांद्रायनाय लिरथाय आरो

मेलेमारि आरो देहायारि मोन्नैबो बिथिंजों बानजायनाय मोन्नाय आन्दास खालामदों बेफोरबायदिनो खारनाया जोंनि जिउआव गोनांथार खारनायनि गेजेरजों सुबुङा गावनि देहाखौ गोख्रोङै लाखिनायजों लोगोसे गोसोआरि आरो मेलेमारि जौगानायबो मोन्नो हायो बेफोर बायदि गोसोयारि आरो मेलेमारि जौगानायनि गेजेरजों सुबुङा सासेया सासेजों सोमोन्दो लाखिनाय बाथ्रा खोथा रायज्लायनायफोराव सोद्रोमथि बांहोनाय बेफोरबायदिबो जोङो गोबां मुलाम्फा मोन्नो हायो देहाखौ गोग्गो लाखिनायनि बिथिङाव खारनायखौनो बयनिख्रुइबो मोजांसिन वार्कआवोट होन्नानै जोङो बुंनो हायो मानोना खारनायासो देहानि मोनफ्रोमबो अंगखौ एकर्ससाइस खालामहोयो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि देहानि मोनफ्रोमबो अंगफोरनि फिसा फिसौ जेंनाफ्रा जोबस्रांलाङो खारनायनि गेजेरजों जोंनि देहानि दोगोन खान्थिखौबो गोख्रोङै दालांनो हायो जायनि जोहै जोंनि देहायाव उखैनाय गैयै गांनाय गैयै आरो जाब्लाबो दोगोन खालामनो हायै लोंब्लाबो गोजोन्नाय गैयै जानायफोरनि जेंनाया एसेब्लाबो खमायनायखौ जोङो मोनदाङो